सबसे बढ़िआँ हमरा यात्रा करैमे बस बढ़िआँ लगैइए हँ जैसे की खिड़की साइडके बस हमरा बहुत पसन्द पड़ैये सीट पसन्द पड़ैयऽ अइ लागी की ओइ साइडमे बैसलहुँ तऽ पूरा देखऽमे बन्हिआँ लागल जहाँ तक गेलहुँ वहाँ तक माहौल देखते गेलौं एन्नी उन्नी घुमैत फिरैत मे ई नै बुझाइ छै से हम बसमे सफर कइर रहल छी फिर बसमे एगो आओर अच्छा बात ई होइ छै से डीजलपर जे चलै छै ने तऽ ओइमे

आओर अठारहो ओइपर रक्खल सामान सब जे रहल ओकरो सबके रखैमे ठीक नहि भेल आओर ठीकसँ नहि रक्खल सुरक्षा नहि रहल फुटि फाटि गेल एन्ने ओन्ने भऽ गेल अपनो बैसैमे ठार होइमे दिक्कत रहल सीट मिल गेलैइ तब तऽ बहुत बढ़िआँ हो गेल आओर नओ सीट मिलल तऽ बहुत दिक्कते गुजारेके पड़ै छै जेतेक परेसानी होइके ओ चाही ओते तऽ होइ कए रहल जाइ छै फिर भी की कयल जेतै जतऽ सफर करहीके होइ छै आओर टरेसँ सबसँ बढ़िआँ होइ छै जे सफर करै छै तब बहुत दिक्कत होइ छै ने दूर सफर कयलक जखने दिक्कत होइ छै फिर भी लोक की कयल जेतै ओतऽपर जाही परै छै दिक्कत तऽ समाह दिक्कत के तऽ सामना करही पड़ै छै फिर की कयल जेतै अपन तऽ जे ओकरा टेंशन छै मजबूरी छै ओकरा तऽ जाहे के छै जेकरा अपना गाममे सुविधा नहि छै किछुके ओकरा तऽ जैसे की कोइ काजे राज करैमे कोइ बिजनीसे करैमे जैसे की जकरा दूर छै ओकरा तऽ कमाइ जाहे पड़ै छै बाहरमे अइके सिवा तऽ आओरर किछु करि नहि ने सकैयऽ